خبروں کی صنعت مختلف ممالک اور علاقوں میں تقریر کی آزادی اور معلومات کی رازداری کے اصول پر مختلف طریقوں سے عمل کرتی ہیں اتّر پردیش میں جیسے کہ دیگر جگہوں پر یہ دونوں اصول بعض بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہو سکتے ہیں تقریر کی آزادی پریس کی آزادی عام طور پر میڈیا کو اپنے خیالات اور معلومات کو آزادانہ طور پر شائع کرنے کی آزادی ہوتی ہے مگر بعض اوقات ریاستی قوانین حساس موضوعات یا مقامی دباؤ کی وجہ سے آزادی محدود ہو سکتی ہے سماجی مسائل پر رپورٹنگ میڈیا اکثر سماجی اور سیاسی مسائل پر رپورڈنگ کرتا ہے جو کہ تقریر کے آزادی کی علامات ہیں مگر کچھ حساس معلومات میں خبر سینسرشپ یا دباؤ کی صورت میں معلومات کی ترسیل محدود ہو سکتی ہے معلومات کی رازداری نجی معلومات کا تحفظ صحافیوں کو بعض اوقات نجی معلومات جیسا کہ ذاتی صحت کی تفصیلات یا مقدمے کی معلومات کی رازاداری برقرار رکھنے کا چیلنج ہوتا ہے قانونی حدود بعض معلومات میں قانون یا حکومتی ضوابط صحافیوں کو مخصوص معلومات کی اشاعت سے روکتے ہیں تاکہ قومی سلامتی سلامتی قانون کی علمبرداری یا دیگر حساس معاملات کو محفوظ رکھا جا سکے اخلاقی ضوابط میڈیا ادارے اخلاقی ضوابط پر عمل پیرا ہوتے ہیں جوکہ معلومات کی درستگی اور ذاتی رازداری کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں مگر اس میں مختلف سطح کی کامیابی ہو سکتی ہیں مجموعی طور پر خبروں کی صنعت میں تقریر کی آزادی اور معلوم معلومات کی رازداری کے اصول کے درمیان توازن برقرار رکھنا ایک چیلنج ہے اور یہ اکثر مقامی قومی اور بین الاقوامی حالات پر منحصر ہوتا ہے